पहिले जे रहै एहिमे जतऽ तक सवारीक गप होइया ओहिमे पहिलुका जे समय रहै ओहिमे बैलगाड़ी सभसे आगाँ मानल जाइत रहै आओर सभसे उपयोगी मानल जाइत रहै जाहिमे हमसभ सवारी कए चूकलहुँ हँ जाहिमे की मानिकऽ चलूँ हमर छिकै खेत पथारमे मानिक चलूँ जे गेहूँ होइया अनाज कोनो भी प्रकारके अनाज होए ओकरा अहाँके जे छै बैलगाड़ी पर लोड कए कऽ हमसभ अपन घर तक आबैत रहियै आर की कहय छै जे बैलगाड़ीक जतऽ तक उपयोग होइत रहै हमसभ करैत रहिए जाहिमे हमरासभके बहुत ही फ़ायदा होइत रहै जे अहाँके एक भी रुपैआ नहि लागैत रहै खर्च कोनो तरहके खरचा नहि लागैत रहै आ ओहिसॅं जे छै बैलगाड़ीके सवारी करैत रहिए इएह हमर सवारीके उपलब्धि यऽ